हेलो नमस्ते सर मैं विवेक बात कर रहा हूँ सर क्या आप ओला से बात कर रहे हैं जी सर मुझे आप की ओला कम्पनी से एक कैब बुक करनी थी धनतेरस के दिन धनतेरस के दिन सर मुझे मेरे गाँव जाना है तो मुझे आप के यहाँ से एक कैब बुक करनी है तो क्या धनतेरस के दिन मुझे कैब मिल सकती है और उस में भी मुझे वो एटोस गाड़ी चाहिए क्योंकि उस में मैं बिल्कुल परफेक्ट बैठ के जाता हूँ तो क्या आप बता सकते हैं कि कितना पैसा लगेगा एटोस का मुझे मेरे गाँव तक जाने में और आप मुझे ये बता दो कि धनतेरस के दिन एटोस मिल जाएगी या नहीं